सोशल मीडियाक तऽ काजे छियै सूचनाकेँ पहुँचायब ओहिमे सभ तरहक सूचना होइत छै जे जे कोनो भी ओहिमे विज्ञापन आबैत छै तऽ विज्ञापनसँ की हेतै तऽ विज्ञापनसँ ओ समान जे छै से बिकतै लोक खरीदतै तऽ समान जहन बिकतै तऽ ओ बनाबैमे जे कोनो भी तरहके कर्मचारी लागल छथिन मजदूर लागल छथिन तऽ ओकर जे छै से रोजी रोटी बढ़तै तऽ एहि तरहसे जे छै से आ जखन रोजी रोटी भेटतै जतेक लोककेँ ओ सभटा पैसा फेर बजारमे आबैत छै आ बजारमे जतेक पैसा आबैत छै ओहिसँ अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होइत छै तऽ ताहि दुआरे जे छै से हमरा राज्यक मीडियाके बहुत पैघ योगदान छै अर्थव्यवस्थाकेँ जे छै से बढ़बैमे ओहिमे नित जे छै से नव नव ओहिमे विज्ञापन आबैत छै आ विज्ञापनके कारणे जे छै से सभकेँ जे छै से जे जेहन छै तेहन रोजगार भेटैत छै आरो बाँकी तऽ नवका नौकरीके जहाँ तक बात कहलियै तऽ जे भी नवीन कोनो भी संयन्त्र लागतै तऽ ओहिमे तऽ नवके नौकरी ने सभटा हेतै नवका कोनो भी कारखाना खौलते तऽ ओहिमे हेतै तऽ एहिमे मीडियाके बहुत पैघ योगदान छै आ होइत छै